सर क्या हमारी बात राजेंद्र कार वॉशिंग से हो रही है जी सर मैं राज तिवारी बात कर रहा हूँ हम ने आप के यहाँ दो दिनों पहले अपनी कार वॉशिंग के लिए दी थी सर सर हमने आप के यहाँ अपनी कार वॉशिंग के लिए ईवनिंग टाइम पाँच बजे दी थी सर और हमारे कार का नंबर यू पी चौसठ क्यू सेवन फाइव फाइव वन है सर जी सर तो मैं आप ने जो हमारी कार को अच्छे तरीके से वॉश नही किया हुआ है उसमें अभी भी कई सारे सर्विस प्रॉब्लम्स आ रही है सर जैसे हम ने जब देखा अपनी कार को आप की यहाँ से आने के बाद तो उस के अंदर के कुछ चीजें अभी भी वैसी ही पड़ी हुई हैं जैसे कार की जो सीटें हैं वह खराब हो चुकी हैं उनको अच्छी तरीके से नहीं धूला गया है कार के सर कारपेट पर जो ड्राइवर के पैर के नीचे होती हैं उस पर अभी भी मिट्टियाँ लगी हुई हैं जी सर लेकिन जी जी सर लेकिन अभी भी कार में तो ऐसे ही हम ने देखा है आप चाहें तो जिस ड्राइवर को आपने कार छोड़ने के लिए भेजा था उनसे आप बात कर सकते हैं और भी सर कार में इंटरनल भी कुछ दिक्कतें आ रही है सर्विसिंग के बावजूद भी जैसे की कार के बंपर से सर थोड़ थोड़े धुएं की दिक्कत भी आ रही है कभी कभी कार के चलाने में उसमें से धूँआ निकलने लगता है सर आप के यहाँ कार की वॉशिंग करने के बाद कुछ दिनों की तो लिमिट होती ही होगी कि हम आप उस की हमें गारंटी देते हैं कि अगर सिर्फ कार पर कोई भी खराबी आती है इंटरनल फंक्शन में प्रॉब्लम आती है तो आप उसे रिपेयर करेंगे जी सर हम जी सर हम आप के यहाँ आ के जो कार सर्विसिंग वॉश सेंटर पर दुबारा आएंगे और आप हमारी कार को अच्छे तरीके से पूरा चेक कर लीजिए और अच्छे तरीके से हमारे कार को सर्विस करके वॉश करके दीजिए हमें किस प्रकार से लगेगा सर हाउ मनी कितना चार्जेज़ सर लगेंगे एक्स्ट्रा सर पिछला चांस हमने दिया था आप को कार वॉशिंग और इंटरनल फंक्शन में भी थोड़े बहुत काम हुए थे तो टोटल सर हमने आप को उन्नीस हज़ार चार सौ पिचयासी रुपये का भुगतान किया था जी सर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है हम आपके यहाँ आ करके अपने कार को दुबारा वॉशिंग करवा लेंगे पर प्लीज़ आप इस बात का अब से ध्यान दीजिए कि इस बार हमारी कार में किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी या फिर किसी भी तरह की सर्विस प्रॉब्लम ना हो जी सर धन्यवाद सर तो सर हम आप के यहाँ कल अपनी कार सुबह प्रातःकालीन दस बजे लेकर के आएंगे जी सर धन्यवाद